सिलद्रेन बुख बे जाहैबाय मोनसे गथ'फोरनि सोलोंजेन्नाय मोनसे बेसिक जेब्ला स्कुल सोलोंजेनो बे समाव गोबां हेफाजाब होयो जेरै माखासे बेसिक माबा फिथाइ सामथाइनि मुं जिब जुनारनि मुं बेफोरखौ बेयाव एसे इजि प्रसेस जों फोरोंनाय जायो बा लिरनाय जायो बेनिखायनो बे सिलद्रेन बुखनि गेजेरजों गोदान सोलोंजेन्नाय गथ'फ्रा गोबां हेफाजाब मोनो मोजां सोलोंथाइ लानो हायो

इजि माखासे सोदोबफोर होनाय जायो बेजोंनो उननि जा सोलोंनांगौ बे बेनि थाखाय माखासे एक्सपिरियेन्स बा आइदियाफोर लानो लालांनो हायो